دہلی بڑے بڑے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں عام طور پھر تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں ایک فرقہ یہ سوچتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور باقی سب غلط جب کہ اگلا فرقہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتا ہے اس سے ہمارے ملک اور ہماری حکومت کی بدنامی بھی بہت جادا ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی اور اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ یہاں ایک خاص طبقے کو دبایا جانا عام ہو چکا ہے اس کو ہر طرح سے اذیت میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور اس کے خلاف مہم بھی چلائی جاتی ہے